हमरा सभके कतबो किछौ होइ छै तऽ कोनो किसान साला सभ सलाह देबै नहि करैया एबै नहि करै छै ओहि सभसँ कोनो दहि जाऊ तऽ चाहे हुअ तऽ नहि हुअ तऽ कोनो मने मतलब नहि छै किसान सभसँ हम सभ जे केओ एबो केलनि किसान सहकारी छै एहि ठाम बैसलनि जेकरा बहुत उपजा होइ छै ओकरे सङ्गे अपन मिलाप कऽ कऽ चलि गेलनि हमरा सभसँ कोनो टके नहि होइ छनि एहि लकऽ तखन तऽ हम सभ अपन खेती भेल तय्यौ नहि भेल तय्यौ अपन समय बिता दै छी एहि लऽ कऽ जे कोनो प्रमुख रहौथ चाहे जेभी रहऽ ओ सभके साथ नहि दै छथिन ओ पैसे बलाके साथ दै छै बिना गरीबके तऽ दुनिआ मे केओ छैयै नहि गरीबके तऽ गरीब जानि बुझिके आर गरीबके गरीब बनबै छै कोनो सलाहकार नहि खेत दहा गेल तऽ चाहे नहि रोपायल तऽ खेती भेल तऽ हम सभ अन्न पानिके महत्व बुझै छियै एहि लऽ कऽ कि किनके बेसायके जेना तेना कोनो तरह अपन समय बिताकऽ रहलहुॅं लेकिन हमरा सभके कोनो किसान सभसँ अथि नहि होइया लऽ कऽ हम सभ तऽ बेचारा बनल छी हम सभ बेचारा बनल छी जे कहाँसँ कि करु नहि करु लेकिन कोनो प्रमुख त्रमुख कोनोसँ फायदाकार हमरा सभके नहि कोनो फाइदा ओहि सभसँ नहि अछि कोनो नहि अपना भविष्यसँ जीबू अपना भविष्यसँ मरु अपना भविष्यसँ खेती हुअ या नहि हुअ अपनासँ दोसरासँ किछु नहि हँ दोसरासँ किछु नहि कोनो सलाह हमरा सभके नहि दै छथि लऽ कऽ हम सभ अकालके कौआ जेना मुँह बेने रहै छी कि जे हमरा सभके के सलाह देत के कथि देत जे हम सभ ओहिसँ खेती पथारी करब जे उपजा होयत लेकिन कोनो नहि पैसा बलाके पैसा देइ छै लेकिन गरीबके लेल केओ नहि छै गरीबके लेल एक छह माटि काटिके दय देतै लेकिन ओकरा माटि उठेतै नहि तखन तऽ हम सभ अपन अपना भाग भरोसे खेती पथारी करै छी दोसर करबै कि करब